हमरासभके समयमे तऽ गेम तेम लोक नहि खेलै छलै लेकिन आबके धिआपुतासभ जे यऽ से भरिदिन मोबाइलमे लागल रहैए हमसभ ताश खेलै छलिए गुल्ली डन्टा खेलै छलिए कबड्डी खेलै छलिए इएहसबमे हमसभ अपन समयके व्यतित व्यतित करै छलिए

कार्टून देखैए टेलीविजन देखैए ताहि दुआरे ओकरासभकेँ पढ़ाइ लिखाइमे किछु नोकसान भऽ रहलै हँ लेकिन एखनके जुगमे मोबाइलपरमे धिआपुतासभ से बहुत एहिपरमे उतरल रहैए आओर हमरासभ टुकटुक तकैत रहै छी देखैत रहै छी बात नहि बुझैए इएह एखनके जुग जे छै से बहुत परिवर्तन भऽ गेलैए आब लोक देखै छिए जे तऽ जुआ खेलैए ततेक जे किछु कहैके नहि हमरा आरके इलाकामे बहुत लोक एहन यऽ उचक्का लम्पट जे जुआपरमे पूरा प्रभावित पड़ल यऽ लेकिन हमसभ एखन हमरासभके बाल बच्चासभ ओहिसबपरमे धिआन नहि दैए इएहसब एखन हमरासभके समय बीति रहल हँ आओर देखि रहलिए हँ पछि जँ जँ समय बितै छै तँ तँ धिआपुतासभ एकदम कनि कनिटा बच्चा एकदम देखै छिए जे मोबाइलेपर धिआन लगेने रहैए हर बखत ओसभ मोबाइल छोड़ैलए चाहै नहि यऽ कनिकोगो बच्चा होइ छै तऽ ओसभ एकदम जुगके प्रभाव ओकरा सभपरमे पड़ल छै ताहि दुआरे ओसभसे मोबाइलपरमे एकदम एक्टिव भेल यऽ